अ बिदिथ' आरो जोंनि आबै आबौमोननि समाव जा फोरबो फालिथाइ आरो जा कालसार मोन बेथ' दा जोंनि जेनेरेसन आव गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो आं आथिखालनि जा जाखांफुनाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो सुबुरुन होनो सानो जे जा जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि जा फालिनाय आरो सिबिनाय बेखौ जोङो जोगारा लासे बजबना लानो आं बेखौनो लुबैयो आरो आङो सुबुरुन होनो सानो आंनि उन जोलैफोरखौ जेन जोंनि गोदोनि नियम खान्थिफोरखौ बावगारालासेनो जे गोदोनि जेनेरेसन खौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन जे जोंनि गोबां बिथिङावनो जों सोलायनाय नुदों जेरै हाबा फुजाफोर होनाय जेरै न'खरफोराव जोंनि जा फोरबो फालिथायफोराव जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदो जेरैबायदि सिबिनाय फालिनाय जायोमोन बेफोरनि अनगायैबो दा जोङो गुबुन गुबुन हारिनि जा सिबिनाय बेखौसो जों लानो हमदों बेनि थाखायनो आं आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो जोंनि जेनेरेसननि सुबुंफोरखौ जुनियर सेनियर खौ बुंनो सानदों जे जोङो गोदोनिखौ नेवसियालासेनो जोङो गोदोनि बायदिनो सोलि सोलिनो आं खावलायदों आरो लोगोसे आं सुबुरुनबो होदों आरो लोगोसे जोङो दानि जुगाव जोंनि हाबाफोरा जोबोद सोलायनो हमदों गोदो जोङो हाथा सुनि होयोमोन नाथाइ दानिया गोबां सोलायनो हम हमनायनि जाहोनाव जोङो बेफोरखौ होबथानायजों लोगोसे जों गोदोनि नियमजोंनो सोलिथों होन्नानै आङो बेखौनो सुबुरुन होनो सानो आर बुजायनो सानो एसेनोसै